चित्रकलेचे अशे वर्ग घेवूना बट म्हाका चित्रकलेन आवड आसा म्हजे चित्रकलेंतल्यान कोणय अणभव घेतले जाल्यार अशें म्हणजे फ्रेंडा की थोड्यांक म्हजे फ्रेंडाक कळना ड्रोयींग काडपाक सो तेन्ना ती म्हजी मदत घेतात तेन्ना हांव तांकां बोर्डर करून दितां मातशीं मागीर मुखारलें जें आसा ती रंग करपाचो करा पेंटोवपाचो कामां आसा ती ती करतात सो एक बरें काडून दितकच तीं म्हणटात की बोर्डर बरी आसा म्हणजे ती अणभवांतल्यान शिकता म्हणजे कशी पेंसील धरपाची आसता किंवा तेजे जें पेंटींग जें कशें बोर्डर करपाचें आसता ती बी ती म्हाजे कडच्यान थोडी थोडी फार शिकिल्ली आसा पूण कार्यशाळा अशी घेतली ना बट एक बेश्टे ड्रोयींग काडटा तेन्ना किदें म्हत्वाचें आसता किंवा खंयच्यो गोश्टी आपल्यान सारक्यो धरली जाल्यार कशी येतली एक बोर्डर जावं किंवा तेची शेप आसा ती कशी बरी येतली सो ती ते मी विचारलेली आसा सो ती दाखयली आसा